कौन सी सब्जी चाहिए आप को टमाटर तो देखो अभी ना टमाटर का रेट महँगा चल रहा है ये वाला दो सौ है और ये वाला एक सौ बीस है आप को भी समझ में आ रहा होगा अब अंतर देखो ये कितना कड़क है टमाटर एक दम लाल है अच्छा है और ये थोड़ा ख्रराब हो गया है थोड़ा गिला हो गया है ज्यादा ख़राब नहीं है पर गिला हो गया है तो आप इसको छाट कर नहीं ले सकते हैं जो सस्ता वाला है नहीं नहीं आप को हम नहीं देंगे न छाँट कर एक सौ बीस ज़्यादा है और दो सौ आप बता नहीं नहीं नहीं आप को ये वाले ले जाना तो दो सौ वाले अगर अच्छी सब्जी खाना है तो पंद्रह रुपए पाव है ये शिमला मिर्च नहीं नहीं हम लोगों ने सब्जी बाड़ी में लगाते हैं घर में ही घर की सब्जी देसी बिल्कुल हाँ ककड़ी बीस रुपए किलो गाजर अस्सी रुपए किलो है मैडम आलू बीस रुपए किलो है फ़ूल गोभी साठ रुपए किलो बीस की एक किलो है ना मैडम खराब वाली और ये कौली वाली देखो ये थोड़ी महँगी है ये पैंतीस रुपए किलो है और ये जो कड़क दिख रही है आप को सामने खराब टाइप की ये बीस रुपए किलो है हाँ मटर फल्ली मैम दो सौ रुपए किलो है अभी पहली आप को कहीं दिखेगा नहीं ऐसा मटर पहली बार आया है अभी पहला तोड़ा तोड़े हम लोगों ने हाँ दो सौ रुपए किलो है मीठा भी है बहुत खा के देख लो एक दो नहीं नहीं नहीं कम देखो दूसरी सब्जी में मैं थोड़ा कम कर सकती हूँ पर मटर में तो नहीं कर सकती बहुत मेहनत लगती कितना लेना हैगा आप को मटर में तो मैं कुछ कम नहीं करुँगी टमाटर ये दो सौ वाला ले जा लो एक सौ अस्सी बस इससे कम नहीं होगा हाँ देख लो आप पूछ के पूरी मार्केट में कहीं आप को कोई सस्ता दे रहा होगा तो मेरे पास के ठीक ही सब्जियाँ हैं और एक दम साफ भी है घर से तोड़ के लाएं हैं ना ताजी दिख रही होगी देख लो आप अभी थोड़ी देर पहले ही तो तोड़ी हूँ मैम ये भाजी ले जा लो ना हाँ भाजी घर में से उगाए थे हमने पालक भाजी से क्या बीमारी होगी और भजिया बना के खा लेना पालक भाजी के भजिया भी अच्छे लगते हैं हाँ मैम ये रहे आप के एक किलो टमाटर और और बताते जाओ मैडम मैं तौल देती हूँ अच्छा अच्छा तो तौल रही हूँ मै देख लो ये इतना झुकता काँटा दे रही हूँ आप को मैं तो किसी को देती भी नहीं मैं इतना हाँ ये लो अब आप आप का पूरा हो गया छः सौ रुपए हाँ ठीक है